अज्जकल अज्जकल दुनियां दे बदलदे तौर तरीके च लोग दुनियां दुनियां बिच इन्ना कोई खोई गेदे न की गलत कदम बी उठाई लैंदे अपने जीवन गी मुश्कल च पाई लैंदे मां बराबर कोई बी प्यार निं करी सकदा जरूरी जरूरी जरूरी अपने अपने जरूरी अपने जरूरी टाईम अपना कीमती टाईम उनें जरूरी कम्मां ई दें होर बेबजह दे जरूरी कम्में ई समां बरबाद निं करें अच्छे लोगों दी अच्छे लोगों दी संगत च रेह् ते अच्छे लोकें दी संगत च रेहियै असें ई केईं अच्छी चीज़ां सिक्खनै आं ते जेह्ड़े अग्गें जाइयै साढ़े कम्म आंदियां न दिखावे कोला अज्ज लोग दूऐं ई दिखानै ई जेह्ड़े दिखावे करदे पैसें दी बरबादी करदे असेंगी एह् निं करनी चाहिदी होर जीवन बिच आने आह्ली चुनौतियें दा डटकर सामना करना चाहिदा अज्जकल अज्जकल अस अखबारां ई दिक्खदे दिक्खदे रहने आं की आत्महत्या दे केईं मामले सामनै आंदे न जिसी दिक्खियै पता चलदा के अज्जकल लोकें दे बिच सैह्नशक्ति होर परेशानी दा सामना करने दी हिम्मत निं ऐ इस म्हौल च असेंगी हमेशा स्ट्रांग बने रहना चाहिदा ऐ होर अपने आप गी टैम देना चाहिदा ऐ इंया खुश रहने ताहीं